हाँ जी हाँ जी रेस्टोरेंट से ही बात कर रहा हूँ संजीव कुमार बोलिए जी जी बताइए क्या क्या चाहिए आपको मैं लिख रहा हूँ जी हाँ जी जी हाँ जी जी नहीं रोटी कितनी चाहिए आपके लिए और यह गुलाब जामुन बोला है आपने ये कितना करूँ जी हो जाएगा कब तक चाहिए आपको हाँ वो तो गर्म ही आएगा अभी अभी बनवाएँगे लेकिन आपका एड्रेस कितना दूर है यहाँ से आपका पता भेज दीजिए यदि यदि पंद्रह बीस मिनट का रास्ता है तो आधा घंटा तो यहाँ खाना बनने में तैयार होने में लगेगा ना आपका एड्रेस बता दीजिए आप एक बार एड्रेस कंफर्म करा दो ताकि हम जल्दी भिजवा दें जी बोलिए

हाँ जी जी हाँ जी भिजवा देता हूँ मैं यहाँ पर कम से कम बीस मिनट का रास्ता है और आधा घंटा बनने में आपको पौन घंटे में मिल जाएगा इसमें आठ सौ पचास के समथिंग हो जाएगा अमाउंट आप पे कर दीजिए अभी या फिर कैश ऑन में करें तो आप हमको दे देना डिलीवरी चार्ज सहित कैश ऑन में चालीस रुपये उनका एक्स्ट्रा लगेगा डिलीवरी का हाँ आप उस टाइम करते हैं तो डिलीवरी चार्ज उनको देना होगा और यदि आप अभी करते हैं तो डिलीवरी चार्ज घट जाएगा आपका हाँ ठीक है तो अभी भेजवा देता हूँ मैं कुछ देर में यहाँ से तैयार होकर निकल जाएगा आपको आपके इसी नम्बर पर उससे जानकारी मिल जाएगी कांटेक्ट नम्बर भी मिल जाएगा ठीक है तो मैं भिज ठीक है मैं भिजवा रहा हूँ